تلنگانہ میں دسہرا ہولی سنکرانتی دیوالی مدام جترا میداگت جترا گنیش چترتھی بتکما رمضان بونالو دسہرا یدوپایلہ جترا کرومورتی سوامی جترا ناگوبا جترا پوت راجو رنگم اُگادی پیلا پنڈوگا کوملاویلیمالما جترا چیتاراما جترا بقرعید صدر فیسٹول نمائش یہ تلنگانہ کے مشہور تیوہار ہیں